बर' राव रायज्लायग्राफ्रा दानि मुगायाव गुबुन हारिफोरजों लोगो लानानै माबा मोनसे गावनि गोसोनि बाथ्राखौहाय खिनथानो थाखाय एबा सासे बर' सुबुं जानानै गुबुन सासे माहारिनि सुबुंजों गुबुन माहारिनि राव रायज्लायनानै गावनि गोसोनि खोथाखौ सावरायनो थाखाय भासा रोङैनि थाखाय गोबां बेबायदिनो प्रब्लेमाव गोग्लैनो गोनां जायो